اردو زبان ایک بہت زیادہ خوبصورت زبان ہیں جو کہ سالوں سالوں سے چلی آرہی ہے اردو زبان آج کی نہیں بہت پرانی زبان ہے یہ اردو زبان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پہلے جاتی ہے اور ہمارے جو اینسسٹر تھے ہمارے جو پروج تھے پرانے لوگ تھے ہمارے وہ سب اردو زبان ہی بولتے تھے اور یہ جو زبان ہے آج کل کے لوگ جب یوز کرتے ہیں وہ اکثر اپنے کلچر کو دکھانے کے لیے موسلی جو مسلمس ہوتے ہیں وہ اردو زبان کا استعمال کر تے ہیں انڈین مسلمس یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ مسملمس جو ہیں اکثر اردو زبان کا ہی اپنے یوز کرتے ہیں کیوں کہ ان کے اینسسٹرس نے وہی زبان یوز کری ہے وہ اپنے کلچر کو ایک وہ دیتے ہیں عزت دیتے ہیں اور اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں